भारतारि गेलेनायफोरनि मादाव आरोबाव ओरैबायदि गुबुन माखासे गेलेनायफोर दं जायफोरखौ जों हायुं गेजेरारि थाखोआव सिनायथि होबावनांगौ दं बेफोर गेलेनायफोरनि गेजेराव जादों मोनसे गेलेनाया काबादि बे गेलेनायफोरखौ जों जोंनि भारत हादर आरो गुबन हादरफोरनि गेजेराव गेलेनाय नुनो मोनो थेवब्लाबो बे गेलेनायखौ जोङो हायुं गेजेरारि थाखोआव जोङो इसिबां गोजौ थाखोसिम सिनायथि मोनन्नायखौ मिथिनाय जायाखै ओंखायनो काबादि बायदि गेलेनायफोरखौ जों हायुं गेजेरारि थाखोआव सिनायथिबावनांगौ दं